हून जियां मैं आर्डर करना पाश्ता ते पाश्ता नेईं मैं केह् करगी पैह्ले उ'नेंगी फोन करगी ते रिक्वेस्ट करगी जियां मिगी पाश्ता जेह्ड़ा ऐ ओह्दे बिच्च केह् करेओ जेह्ड़े वेजज न ओह् जादा पाएओ होर जेह्ड़ा नमक ऐ ओह् घट्ट पाएओ ते जेह्ड़े स्पाइसज ऐ जियां ओरगैनी होई गेआ ओरगैनो होई गेआ ते चिली फ्लेक्स होई गेआ ओह् बी घट्ट पाएओ मिगी इन्ना जादा पसंद हैनी ऐ सोस बी घट्ट पाएओ ते हून मैं व्हाइट सास पास्ता मंगवाना ते उत्थै जेह्ड़ी मेयोनिज ऐ जियां जेह्ड़ी व्हाइट क्रीम ऐ ओह् बी घट्ट पाएओ थोह्ड़ी थोह्ड़ी करियै ते मैं उ'नेंगी बिलकुल पोलाइट वे कन्नै इक हंबल रिक्वेस्ट करनी करियै उनेंगी बोलना ते एह् एह् जेह्डि़यां चीजां न घट्ट पाएओ ते ओह् मोडीफिकेश करी बी लैगे बड़े अराम कन्नै कि के एह् मैं पैह्ले बी कीते दा ऐ